हलो ज्योति किरियाना स्टोर जी मूंखे न पहिरें नंबर उल्लासनगर में थोरो सामान खपंदो हुओ तव्हां घरु वेठे उहो पहुचाए सघंदा आहियो स्कूल जे पासे में अड़े असांजे घर में पूॼा त सुभाणे ॾींहं जो आहे कोशिश करे सुबुहु ताईं पहुचायो न ओ के त मूंखे खपे पंज किलो अटो ॿ किलो तूअर दालि खंडु खपे पंज किलो गिहु खपे तव्हां वटि कहिड़ो कहिड़ो गिहु आहे गांइ जो मूंखे ॿ किलो गोवर्धन गिहु ॾिजो

हुनजे अलावा अगरबतिनि जो पैकेट खपे साइकिल अगरबती अथव हले पतंजलि टे अलॻि अलॻि मोकिले छॾिजो कहिड़ी बि कपुर बि विझिजो हिकु पैकेट हुनजे अलावा तव्हांखे चांवरनि बासमती जा इंडिया गेट जा अथव इंडिया गेट पंज किलो पंज किलो ओ के ठीकु आहे बसि हेतिरो खपे अॼु शाम जो ठीकु आहे हुनजे अलावा मां तव्हांखे जी पे करे सघंदी आहियां ठीकु आहे त मूंखे जी पे जो ओ के मूंखे पहिरे नंबर ऐस सी ऐस स्कूल ओपोज़िट धरन गंगा निवास पहिरों फ़्लॉर हिकु सौ हिकु फ्लैट नंबर ठीकु आहे त मूंखे ॿुधायो तव्हां मूंखे स्कैरन मोकिले छॾिजो क्यू आर कोड ठीकु आहे ऐं अगरि तव्हां वटि कोई काड बि हूंदव त मूंखे मोकिलिजो त मां वापसि मूंखे घुराइणो हूंदो कुझु त मां तव्हांखे ॿुधाईंदमि फ़ोन हुन नंबर ते ओ के कहिड़ो सर्फ एक्सल घणो आहे तव्हां वटि पैकेट अच्छा ओ के हिकु पंज किलो जी सर्फ एक्सल बि करे छॾिजो मूंखे खपे हूअं डेटोल हैंड वॉश अथव तव्हां वटि लाइफ़ बॉय ठीकु आहे त लाइफ़ बॉय हैंड वॉश ॿ लीटर जो पैकेट ईंदो आहे पोइ मोकिलींदव हिकु लीटर जा ॿ पैकेट मोकिलिजो बसि थैंक शुक्रिया महिरबानी